अॼुकल्ह त सभिनी इस्कूलनि में जेके बि अ ॿार वेंदा आहिनि त उन्हनि में इहो त कंप्लसरी हूंदो आ इस्कूलनि में त ॾुक पाइण ऐं ॾुक पाइण में पाण में ॿारनि जो कॉम्पिटिशन करणु त इयो त आहे ई आहे ऐं तंहिंखां पोइ असां इन सोसाइटीसि में जिन रहूं था जहिड़े अ असांजे आसे पासे जेके बि बगीचा थींदा आहिनि त उनमें बि ॿार सॼो ॾींहुं प्इया रांदि कंदा आहिनि ऐ ॾुकु पाईंदा आहिनि त ॿारनि जे हेल्थ लाइ तमामु स्वास्थ्य जे लाइ तमामु सुठो आहे असां पंहिंजे ॿारनि खे बि चवंदा आहियूं त भाई बगीचे में वञी करे रांदि कयो उते ॾुकु पायो उते मस्ती कयो न त घर में वेहंदा ॿार त ख़ाली टेलीविजन ॾिसंदा या फ़ोन ते मस्तु रहंदा त उहो उन्हनि जे है हेल्थ लाइ स्वास्थ्य लाइ सुठो न आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे बि चवंदा आहियूं मुंहिंजो नंढो पोटो आहे त उहो वञी करे बाग में वञी करे ॾुकु पाईंदो आहे मस्ती कंदो आहे उते कबड्डी कंदा फूटबॉल कंदा क्रिकेट कंदा कुझु बि कंदा ॾुकू पाईंदा त इहो सभु स्वास्थ्य जे लाइ बि तमामु सुठो आहे ऐं उहे बि इन्हनि सां उन्हनि जी जानकारी वधे थी उन खेल जे भरसा ऐं ॾुकण में बि उन्हनि खे मज़ो अचे थो हीअ सभु करणु खपे ऐं कॉम्पिटिशन थींदो आहे त उनमें खटी बि न त उन्हनि खे वधीक सुठो लॻंदो आहे त इहो ज़रूरी आहे तमामु